میرا پسندیدہ شو انوپما ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا اسٹرگل کرنا اس کا ماں بن کے اپنے بچوں کو سنبھالنا ساس بن کے اپنی بہو کو سنبھالنا بہو بن کے اپنی ساس کو سنبھالنا سسر کے باتوں کو ماننا اور بچوں کو انکریج کرنا کم پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اتنا انکریج کر رہی ہے کہ وہ شو بہت پاپولر ہو رہا ہے اور سب کو بہت پسند آ رہا ہے اس کو ایک ڈانس کا بھی بہت شوق ہے جس ڈانس سے وہ بچوں کو سکھاتی ہے بچوں کو آگے بڑھاتی ہے اور اپنے بچوں سے بھی یہی بولتی ہے کہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کسی کے محتاج نہیں بنو اور اپنے لیے آگے اپنا ایک اسٹینڈ بناؤ انوپما سیریل سب کو دیکھنا چاہئے بہت اچھا ہے بہت انکریج کرتا ہے بڑوں کو ہو بچوں کو ہو بوڑھوں کو ہو سب کے لیے بہت اچھا ہے اس لئے میں یہی دیکھتی ہوں شو انوپما ہی دیکھتی ہوں میں